पहिने हमरासबकेँ इसकुलमे नहि होइत रहै प्रतियोगिता आब जे छै ने हम अपन कला देखाबै छी गीतसब गाबै छी इसकुलमे तऽ तै दुआरे जॅं दोसरो कॉलेज इसकुल सबमे होइ छै ने ओतऽ हम गेलहुॅं गानासब गेलहुॅं अपन कला देखलहुॅं पहिने ई चीज नहि रहै इसकुलमे आब बहुत भए गेलैहँ व्यवस्था हमसब जे गेलहुॅं तऽ ओतऽ गानासब गेलहुॅं सबकिछु कएलहुॅं तै दुआरे से तऽ गीतसब गेलहुॅं अपन कला देखलहुॅं पहिने जे रहै इसकुलमे कलासब नहि होइत रहै ओते पहिने आब जे छै बहुत कला सब होइ छै आब हम अपन गेलहुॅं ओतऽ कला सब देखलहुॅं ओतऽ गीतसब गेलहुॅं